ہندوستان میں گھومنے کے لیے بہت ساری ٹرانس ٹرانسپریسن ہوتی ہے جیسے بس ٹرین ہیرو ایروپلین سب سے گھومتے ہیں لوگ زیادہ کبھی کبھی نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہی پلیوشن ہو جاتا ہے انسان کا زندگی کم ہوتا جا رہا ہے اور کبھی کبھی ہم لوگ کو ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر جاتے ہیں تو ٹائم پہ بس ٹیمپو آٹو کچھ نہیں ملتا اور یہی سب نقصان نقصان یہ ہے کہ پلیوشن ہو رہا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ پیدل سفر کرنا چاہیے اور لوگ جیسے دور کا سفر ہوتا ہے تو وہ ایروپلین سے بھی کرتے ہیں کچھ لوگ ٹرین سے بھی کرتے ہیں جسے جیسے ہوتا ہے وہ اپنا وہ ایسے ہی اپنا سفر کرتے ہیں اور ہمیں مشکل کا یہ سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کبھی کبھی جو ٹائم پہ کچھ بس نہیں ملتا ہے آٹو نہیں ملتا ہے اسے یہ سب مشکلیں ہوتی ہیں اور جیسے جیسے یہ سب ہو رہا ہے مطلب پلیوشن ہو رہا ہے انسان کا زندگی کم ہوتا جا رہا ہے اس پہ بھی دھیان دینا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پیدل چلنا چاہیے انسان کو آس پاس کا سفر تو پیدل ہی کرنا چاہیے کیونکہ کیونکہ تھوڑا سا بھی اگر ہم لوگ بائک سے چلتے ہیں تو اس سے جو بھی فیول اس کا نکلتا ہے اس سے پولیوشن سے زندگی کم ہوتا جا رہا ہے انسان کا اور اور ہر جگہ اپنے الگ الگ گھومنے کے لیے ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ کے لیے الگ الگ گاڑی کا انتظام ہوتا ہے الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں